जेना बॉडी सबमे कोनो दर्द तर्द भेल तऽ ओ सब ठीक रहल नचबाक चाही ओइसँ शरीर जे छै पूरा फिट रहय छै आओर जे छै ई नचनाइ जे छै से जरूरी छै अइ दुआरे जरूरी छै जे नाच कयलासँ जे छै ने जे हर बॉडी जे छै से फिट रहय छै नाच एगो नीक विषय छै जे नाच करबाक चाही ई सब सिखायलो जाइ छै डांस जे छै अइसँ अपन सबके जे शरीर रहय छै जे कतहु दर्दो कयलक ने होत अगर अहाँ नाचैत छी तऽ एकदम फिट रहत पूरा शरीर आओर डांस करबाक चाही नाच कयला कयलासँ शरीर पूरा एकदम फिट रहय छै बॉडी ग्रोथ रहय छै बॉडीमे दर्द नहि भेल ई सब होइ छै ओइ दुआरे डांसिंग कयलासँ बहुत ही नीक छै करबाक चाही डांस बहुत ही नीक चीज छै ओइ दुआरे करबाक चाही डांस